मूंखे बगीजो ठाहिण जो ॾाढो शौंक़ु आहे मां पंहिंजे बगीचे में नंढा नंढा कियारा ठाहे रखिया आहिनि जंहिंमें हर हिकु पौधे खे पंहिंजी पंहिंजी जॻह ॾेई रखी आहे उनमें तुलसी जो आहे या भले मनी प्लांट आहे सभिनी खे पंहिंजी पंहिंजी अलॻि अलॻि जॻह ॾेई रखी आहे ऐं हर पौधे जे विच में हिकु हिकु फूट जी या हिकु हिकु हथु जेतिरी जॻह ॾेई रखी आहे ताक़ी हो सभु पौधा पंहिंजी ख़ुशी सां पाणे पाणे वॾा थियनि ऐं अॻु जे सभु गॾु कयो था त उहो हिक ॿिए जे गर्मी जे करे पौधा मरी वेंदा आहिइ तंहिं करे मां सभिनी खे थोरी थोरी जॻह ॾेई करे परिया परिया लॻाईंदी आहिंयां ऐं इन माना पौधा ठाहींदी आहिंयां ऐं तुलसी जे पौधे में कॾहिं बि ॿियो पौधो न लॻाईंदी आहियां छो की तुलसी जो पौधो हमेशह सिंगल ई रखिबो आहे उनमें काई वस्तू मिक्स न कबी आहे